مجھے جگجیت سنگھ کا ایک گانا بہت پسند ہیں وہ گانا اس طرح ہے کہ تم جو اتنا مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو